नमस्ते सर मैं सफ़र ट्रैवल से बताइए आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ क्या सेवा कर सकता हूँ सर मिल जाएगी लखनऊ के लिए बस कोई दिक़्क़त नहीं आपकी इस परेशानी आपकी परेशानी का समाधान के लिए हम बैठे हैं आप यह बताइए कि लखनऊ आप हमारे यहाँ से आपके रास्ते से आप किस जगह से हैं बोल रहे हैं अरे बोल जंघई से होकर जाएँगे ना सर हाँ जंघई से आपको बस मिल जाएगी शाम सात बजे है सात बज के बीस मिनट पर हब हमारी बस जाती है जंघई होकर आप अगर लखनऊ जा रहे हैं तो जंघई होते हुए आपको फूलपुर फूलपुर होते हुए इलाहाबाद इलाहाबाद से आपको हमारी बस जाती है दिल्ली तक जाती है सर आप कहाँ जाना चाहते हैं दिल्ली जाना चाहते हैं आप जो है लखनऊ के लिए जाएँगे कि दिल्ली जाएँगे किस तरफ़ से होकर जाएँगे सर दो रूट से जा जाना है नहीं नहीं हँ हमा अच्छा रायबरेली के रास्ते से दो तरफ़ से जाती है देखिए सर हमारी बात आप समझिए आप जो है जंघई से निकलेंगे दो हमारे ट्रैवल में दो जैसे उस टाइम पर आगे पीछे दो अलग अलग टाइम पर जाती हैं दो रूट से जाती है एक जंघई से निकलेगी तो यह फूलपुर वाया सरसों होते हुए इलाहाबाद होकर इलाहाबाद से ऐसे क निकलती है फिर कुंडा कुंडा होते हुए रायबरेली हो क जाती है लखनऊ जाती है वह लखनऊ से फिर दिल्ली जाती है सुबह तक दिल्ली नोएडा पहूँच जाती है और तो आप और एक अच्छे आप जाना तो वहीं है लेकिन एक रूट और है आपको मैं बता रहा हूँ और एक इधर आपको जंघई से निकलेगी मछली शहर मछली शहर से जौनपुर जौनपुर से सुल्तानपुर वाया लखनऊ जाती है आप किससे जाना चाहेंगे ठीक है सर तो कोई दिक़्क़त नहीं आप इधर से जाइए लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारी कंपनी में जो है हमारे ट्रैवल में जितनी गाड़ियाँ हैं सब ए सी है ए सी वीडियो कोच है उसका किराया है आपको ग्यारह सौ पचास रुपये पड़ेगा सर लखनऊ तक का और एक

एक लखनऊ तक का सफ़र जो है सर तीन सौ किलोमीटर के आस पास पड़ जाता है जहाँ एक जगह आपको इस्टाॅप मिलेगा वहाँ आप खा सकते हैं अच्छा खाना अच्छी व्यवस्था वहाँ ढाबे पर मिल जाएगी आपको तो ठीक है सर आपकी टिकट कर दें ठीक है आपका फिर ठीक है हम आपकी टिकट करते हैं ठीक है सर नमस्ते सर